میرا پہناوا ہم مسلم دھرم میں پہناوا برقعہ ہوتا ہے جو کہ مسلم دھرم میں سب اپنے آپ کو بہت ڈھک کر رکھتے ہیں برقعہ پہنتے ہیں گلپس پہنتے ہیں موزے پہنتے ہیں ڈھاٹا لگاتے ہیں اپنے آپ کو ڈھک کر رکھتے ہیں جہاں تک کہ اور بھی دیش ہیں جہاں پر پردہ نہیں کیا جاتا اور بھی دھرم ہیں ہندو دھرم ہیں جہاں پہ کچھ بھی پہن لیے کچھ بھی پہن لیتے ہیں پردہ وغیرہ نہیں کیا جاتا ہے لیکن ابھی بھی کچھ دیش ایسے ہیں جہاں پر پردہ کیا جاتا ہے جیسے کہ کرشچن میں ننس ہیں جو ابھی بھی پردہ کرتی ہیں اپنے آپ کو ڈھک کر رکھتی ہیں کسی کے سامنے نہیں لاتیں دنیا سے الگ رہتی ہیں ایسے ہی اور بہت سارے دیس ہیں افغانستان پاکستان ایران جہاں پر پردہ کیا جاتا ہے سب اپنے آپ کو ڈھک کر رکھتے ہیں اسی کے علاوہ اور بھی ایسے دیش ہیں جہاں پر ساڑی وغیرہ پہنی جاتی ہیں سب چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں لیکن مسلم دھرم ایک ایسا دھرم ہے جہاں پر پردہ کیا جاتا ہے سب اپنے آپ کو ڈھک کر رکھتے ہیں پورے کپڑے پہنتے ہیں ڈھاٹا لگاتے ہیں